चोवीह जनवरी ॿ हज़ार अरिड़ह अठ डिसंबर उणिवीह सौ उणानवे तेरहं फरवरी ॿ हज़ार पंद्रहं ॿारहं जून उणिवीह सौ चौरासी सतावीह सितंबर उणिवीह सौ उणानवे